हम एगो ऑर्डर कऽ कऽ मीशोसँ कुर्ती मँगेने छलहुँ जेकि बहुते सुन्दर छलए ओकरो कपड़ा देखैमे बढ़िआँ छलै आओर डिजाइन अगर देखल जाय जेकि बहुत सुन्दर छलै ओ ब्लैक आओर व्हाइटके कॉम्बिनेशन छलै हन जेकि हमरा बहुत पसन्द आयल आओर ओ हमर फेवरेट कलरो छले आ ओ कुर्तीमे फुल गला कॉलरवला आओर फुल बाँहवला कुर्ती छले जकर डिजाइन जेकि बहुत सुन्दर छलए जेकि लॉन्ग कुर्ती कहल जाइत अछि